जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मानसिफोरा सानफ्रामबो मोगा मोगि जानांनाय माखासे सरासनस्रा हेंथा आरो जेंनाफोरा जाहैबाय दै बानाजों गोबां भुगिनाङो दैज्लां सफैब्ला दैबानाखौ सिगां सिन्था खालामग्रोनांगौ जायो आरो माखासेफ्रा जाहैबाय बेखार लाइमोन बेखार रांखान्थिनि आंखाल बिदिनो गोबां दङ बेफोर जेंनाफोरा जोंनि जिउ खुंनायाव जोबोद गोब्राबै गोहोम खोख्लैयो बेरा फारसेथिं हान्थामेलानि जेंना गोबां गामियारि लामाफोरा मोजां नङा अफिस कासारिफोराव थांनो बे जायगानि सुबुंफोरा गोबां दुखु खस्थ' सैनाङो हान्थामेला राहाफोरा जुदि गाहाम जानायमोनब्ला जोंनि जिउआव एबा क'क्राझार जिल्लानि सुबुं जिउआव समा गोबां बाहायनो हागौमोन नाथाय जोङो हान्थामेला एबा लामानि दिग दिगै जोङो गोबां सम खहा खालामनांगौ जायो बेरा फारसेथिं लाइमोनफोरा खामानिनि आंखालाव दिनै सोरबा गुजरात सोरबा केरेला मेघालय बिदियाव थांनानै हाजिरा मुजिरा मावहैनांदों दा बेफोरबायदिया जोंनि क'क्राझार जिल्लानि थाखाय जोबोद गाज्रि खोथा दुखुनांथाव खोथा बेरा फारसेथिं लोंग्रा दैनि आंखाल दङ गोबां फरायसालिफोरावनो गोग्गो लोंग्रा दै मोननो थाङा जायनि जाउनाव उन्दैफोरनि देहायारि जौगानायाव हेंथा

बेफोरनिफ्राय जोङो माबोरैबा बारग'नो हायो एबा एरायनो हायो जोङो दैदेनगिरि फोरनाव जोङो गोबां मदद बिबोबाय नाथाय दैदेनगिरिफोराबो बेफोर गामियारि एबा रायजोफोरनि बिनायफोरखौ होफुंजोबनो हायाखै जेब्लासिम सुबुंफोरा सांग्रांथि जानाय नङा एबा जिल्ला बेंगिरिफोरा रायजोआ रायजोफोरजों गोरोबनानै दावगानायनि हाबाखौ मावनाय नङा जेब्लासिम क'क्राझार जिल्लानि जौगानाया जाफुंसार जानो हानाय नङा